اگر کچھ عام پیسے کی بات کی جائے تو لوگ زیادہ تر کمپنی یا آفس میں لوگ کام کرنا صحیح سمجھتے ہیں یا پھر کوئی بڑا سا کمپنی ہو اس میں جو کام کرنا پسند کرتے ہیں اور اگر کیریئر کی بات کی جائے تو زیادہ تر طلبہ انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بننے کو چاہتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے دیش کا فائدہ ہو سکے